مذہبی توہمات کے بارے میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو کسی بھی مذہب پر کسی بھی طرح کی کوئی تہمت نہیں لگانی چاہیے اس کے لیے اگر کوئی کسی کے مذہب پر تہمت لگاتا ہے اس کے لیے سزا ہونی چاہیے کیوںکہ کوئی بھی مذہب ہو وہ پاک ہوتا ہے ہر کوئی اپنے مذہب کو ہر کوئی اپنے مذہب مذہب پر تہمت برداشت نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے پھر ماحول خراب ہوتا ہے تو تہمت جیسے کہ ایک کہ ہندو مسلم بنا رہے ہیں یا پھر مسلم ہندو بنا رہے ہیں لوگوں کو کنوٹ کنورٹ کر رہے ہیں کنورزن جو چل رہا ہے تو یہ غلط ہے یہ غلط ہے اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمیں جو ہے چھوٹی سی کوشش اپنے پریوار سے ہونی چاہیے کہ ہمارے پریوار میں ہی ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت ایسی دیں کہ وہ اپنے ایمان پر پکے رہیں آگے چل کر ایسے کوئی مسئلے مسائل سامنے نہ آئے اور نہ ہی جو بھی یہ تہمت لگانے والے ہوتے ہیں یا بھڑکانے والے ہوتے ہیں مذہب کو لے کر تو وہ ایسا نہ کر پائیں جب ہم اپنے ایمان پر پکے رہیں گے چاہے کوئی بھی مذہب والے ہوں تو وہ جو یہ بھڑکانے والے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے